अच्छा मैम में तुसेंगी पुच्छना चाह्ङ के थुहाड़ा बचपन कि'यां कि'यां गुजरेआ यरा थोह्ड़ा ओह्दे बारै ई सनाओ सर मेरा ते बचपन ऐ जेह्ड़ा इं'या बचपन च अं'ऊ बड़ी जादै क्यूट ही मेरा बचपन बड़ा इं'या प्यार कन्नै गुजरे दा ते मिगी हर इक्क चीज़ बचपन च लेआंदी ते मेरा बचपन बहुत प्यार कन्नै मेरी फैमिली सारियां ख्बाहिशां पूरियां होई दियां